हैलो अंजी अंजी मैडम जी ते मिगी इक्क गड्डी चाहिदी ही ते में एक्चुअली गड्डी चाहिदी जाना पत्नीटॉप में ते मेरी फैमिली नै थ्होई जाह्ग ना तां ते मिगी सनायो मिगी इन्ना पता निं ऐ उधमपुर दा पत्नीटॉप किन्ना किलोमीटर ऐ कोई अस्सी किलोमीटर ते चार पंज चार जनें चार जनें न अस ते रेट सनाओ थोह्ड़ा अच्छा अच्छा ते में भी मिगी सनाओ असें दौ दिन लग्गी जाने ते इक्क दिन जाना ना इक्क दिन रुक्कगे ते उस दिन थोह्ड़ा घुम्मी लैगे ते दूऐ दिन दी बापसी रक्खनी ते अच्छा दस्स ज्हार रपेआ ते अच्चा एह्दे आस्तै में एडवांस बुकिंग कराना पौग की जियां कॉल करग ते होई जाह्ग ते चलो ठीक ऐ तां ठीक आं में